हॅलो आं घट घट तुका कशें आहा कितें जालें हय मुगो देव जाणा आतां किदें चल्लां तेंचे ती कितले रस्ते बांदतले गो हय भुरग्यांचे एग्जामी बीन मगो दीस रात हो आवाज खटा खटा खटा ती सायबा वाज येयलो हय मुगो शी तेका आणी कितलो त्रास जाता आसतलो न्हू शी बाबा किदें म्हणपाचें आतां हेंका हय तें आमकां आतां किरें किरें जावंक आसा जिवाक हेंचें कांय सोंपत ना दिस रात खण्टा कितें पुजयता कितें

वाज येयलो गे बाय होय त्यो आवाज आणी केदो तो खणपाचो आनी तेंचे कंटिन्यूअस चालू आसता तें केन्ना हांगा फोडटा केन्ना थंय फोडटा ना गो आमचे ती तुमचे फाटीत मुगो ती तितलोच आवाज येता आमी किदें आमची दारां आतां बंद दारां खिडक्यो बंद आतां चार पांच दीस जाले आजून उगडूंग सुद्दां ना धुल्लो कितलो तो सगळो धुल्लो सकाळी पुसलेले रातची परत आतां आसात तसो तो धुल्लो आसता घरभर दिसान दोन फावटी पुसपाचे पडटा घर शी कितलो टायम वेस्ट तितून वाज येयलो गो बाय सायबा म्हज्या कॅर घे तुजी आं हय शी पणजे स्मार्ट सिटी म्हणून ती फुडोन दवरला आणी आतां हांगांय स्टाट केले हांगा गरज तरी आसली गो काय बरो येदो व्हडलो रोड आसलो हय परवरी बीन शी सायबा म्हाज्या बील हय शी आसूं आतां आमी किदें करपाची आमी कांय करूं शकना केन्ना कंप्लीट जाता तेची वाट पोवपाची हय चल बरें गो बरें बरें